हमारा सबसे पसंदीदा खेल है क्रिकेट हम उसमें हर तरीके से दौड़ते धूपते रहते हैं और हर तरीके से खेल करते रहते हैं दौड़ना धूपना हमारे स्वास्थ्य के लिए शरीर के लिए काफ़ी स्वस्थ स्वस्थ बनाता है अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो हमारा मस्तिष्क भी स्वस्थ नहीं रहता है कहा गया है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है इसी प्रकार से जिस प्रकार से आपको मैं एक बात बताने जा रहा हूँ हमारे यहाँ की प्रथम महिला आई पी एस किरण बेदी जी पहले दो टेबिल टेबल टेबल टेनिस में वे विजेता रह चुकी हैं उन्होंने का अपने मस्तिष्क को या अपने आपको काफ़ी अच्छे ढंग से सही किया हमारे देश में खेलों को बहुत महत्व दिया जाता है हमारे यहाँ हर लोगों को हर तरीके से खेल का सुविधाऍं प्राप्त है हम सरकार इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे योगदान कर रही है हमारे यहाँ गाँव में नगरों में हर जगह सरकार खेलों के लिए एक अलग से अलग से मैदान तैयार करा रही है और उसमें सबको यह प्रयोजन कर कर अपना अपना प्रयोजन कर रहे हैं सब अपने आपको उसमें सम्मिलित कर रहे हैं और वहाँ पर जा रहे हैं देख रहे हैं कि क्या हो रहा है और अपने आप को वहाँ पर वे प्रस्तुत कर रहे हैं हम अपने विद्यालय में पढ़ाते हुए बच्चों को अलग अलग तरीके से खेल कराते रहेते हैं ये दौड़ना धूपना और उनको पी टी कराना कसरत कराना वार्मअप कराना बालीवॉल खिलाना आदि प्रकार से मैं उनको उनको निर्देशित करता रहता हूँ जिससे हमारे यहाँ के बच्चों का स्वस्थ शरीर बना रहे और वे एक अच्छे बच्चे बनकर हमारे भारत के लिए उजागर हों और वे हमारे ही लिए आगे चलकर एक अच्छा सा हमारे भारत का नाम रोशन करने वाले बच्चे बनें